ماہی گیری کے بارے میں ایک جو خاص چیز ہے وہ ہے ایک کریم بول کے کیڑے آتے جوکہ گوبر میں سے نکلتے ہیں جو وہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم رہتے زیادہ لوگوں کو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیچوا لگانا یا پھر آٹا لگانا لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کریم جو گوبر وغیرہ میں سے نکلتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رہتے ہیں جسے مچھلی بہت شوق سے کھاتی ہے اور دوسرا یہ کہ گھواں بول کے ایک کیڑا آتا ہے وہ گھواں کیڑے سے بھی بہت اچھی طرح شکار کر سکتے ہیں جسے مچھلی بہت جلدی اسے کیچ کر لیتی ہے